हैलो हैलो हां जी

अच्छा जम्मू केह्ड़ी केह्ड़ी जगह ऐ घूमने आह्ली

अच्छा होर केह्ड़ा मतलब केह्ड़ी बड़ी शैल जगह ऐ

अच्छा

अच्छा अच्छा

बस्स ठीक ऐ घर जाओ हून अपने